हाँ जी मैं मोटर वोटर ठीक करता हूँ धुआँ फेंक रही है अच्छा आप कहाँ रहते हो वैसे चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल में रहते हो अच्छा अच्छा प पानी का यह न मतलब कब चालू किया था आपने मोटर को अभी चालू नहीं हो रही है अच्छा फ्यूज डाल के देखा उसमें फ्यूज फ्यूज फ्यूज फ्यूज होता है एक अच्छा अच्छा चन्द्रशेखर वार्ड है तो हमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आने के लिए हाँ उसमें आप कंडेन्सर चेंज करके देख लीजिए आपकी मोटर कौन सी है सी आर आई

सी आर आई हो सकती है तो उसमें कंडेन्सर लगा के देखिए हो जाए एचपी का आता है फाइव एचपी का आता है वह और सी आर आई की कम्पनी का यह आता है तो वह लगा के देखिए और तब भी नही होता है तो फिर उसके बाद में उसे हम रिपेयर करने के लिए आएंगे हमें आने के लिए कम से कम एक घंटा तो लगेगा हाँ हाँ जी जी जी जी यह एड हाँ यह एड्रेस एड्रेस बता दीजिए आपका जी जेट अकैडमी चन्द्रशेखर वार्ड जेट अकैड जी जी